हाँ भैया नमस्ते नमस्ते भैया हमें होम लोन लेना है हाँ तो लखनऊ जिले से ही हैं तो आप बताइए कि क्या रेट है शहर का ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म नहीं हम अपने नाम से लेना चाह रहे हैं ह्म्म हाँ लगभग कितना शहर में ह्म्म अच्छा तो इसमें क्या क्या लगेगा कौन कौन से कागज़ नहीं गोल्ड रखेंगे ह्म्म ह्म्म जी जी जी और लगभग पन्द्रह लाख तक होना चाहिए जी जिस हिसाब से आप इसका ब्याज जिस हिसाब से लगेगा उसी उ उसी हिसाब से लोन लेंगे चलो नमस्ते